हलो उलयात हय हय आमोणकर फर्मास कित जाय आशिल्लें मेळटलें आसा हय आसा मेळटलें आनी कितें थंडी म्हणजे नाक व्हांवता काय ड्राय कॉफ ड्राय कॉफ ड्राय कॉफ जाल्यार तुमकां आस्कोरील फ्रू फ्लू मेळटलें स्रिलिंटस आसा बेनेड्रील आसा कसली दिवूं बेनेड्रील बरें आस्कोरीलय बरें तुजी एज कितली एज कितली फिफ्टी फायव फिफ्टी फायव जाल्यार तुमकां आस्कोरील फ्लू दितां तें टॅन एम एल घेवपाचें दिसाक तीन दां आनी आनी कितें आनी कितें जाय आशिल्लें ताप येता काय बिश्टी तकली उसळटा कान उसळटा तशें आं जाल्यार तुमकां तो सायनसाचो प्रोबल्म आसतलो सो तुमकां सायनारेस्ट बरी पडटली आनी ताप बी येता जाल्यार तुमकां डोलो आं ताप येना जाल्यार सायनारेस्ट इज द बेस्ट फर्मास आमची धांक बंद जाता हय तुमकां जाय जाल्यार होम डिलिव्हरी सुद्दा करूंक शकता आमी सपोझ तुमकां जाय जाल्यार तुमकां जर आतांच जाय जाल्यर होम डिलिव्हरी मागीर दिवंक शकता मातशी तुमकां चार्ज भरचे पडटले गाडयेचे ड्रायव्हराचे म्हणजे ताच्या पॅट्रोलाचे एक शंबर देडशे रुपया दिवचे पडटले हां सांगा मदला वडा सावयवेरें पोंडा गोवा ओके आनी तुमचें नांव कितें म्हणलें सैलेशा सावंत ओके तुमक तुमकां पावयतां हें सगळें जाय नी तुमकां इयर ड्रोप्स सिरप आनी टॅबलेट ओके ओके पावतलें आं ओके